ہاں سر ہیلو سر آپ موبائل ریپیئر والے بول رہے ہیں تو سر میں مجھے ایک موبائل بنوانا تھا میرے موبائل کی ڈسپلے چلی گئی کھراب ہو گئی ہے اور سر اس کی ڈسپلے خراب ہو گئی ہے اس کے بعد میں اس کا جو میرے موبائل کا بیٹری ہے وہ بھی صحیح سے چلتا نہیں ہے اس میں چارج بھی نہیں ٹکتا اکتا ہے تو میں اس کو بنوانے کے لیے سوچ رہا تھا تو کیا آپ کے دکان پہ بن جائے گا ہاں ٹھیک ہے سر تو میری جو ڈسپلے چلی گئی ہے خراب ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں بیٹری تو اس کا چارج کتنا لگے گا ہاں ٹھیک ہے سر تو پھر موبائل کی ماڈل جو ہے وہ ہے ایم آئی سکس اے تو اس کا خرچہ کتنا لگے گا سر میری ڈسپلے خراب ہو گئی ہے تو جیسے زیادہ پیسہ لگے گا اگر جو تو موبائل چھوٹی بھی ہے اس کے بعد ابھی پھر بیٹری بھی اس کی نہیں چلتی ہے ٹکتی ہے تو میں مطلب موبائل کی بیٹری اگر بنوا دیں بنواؤں گا اس کے بعد میں پھر اگر اتنا اگر خرچہ لگے گا تو سوچنا پڑے گا کیا آپ مطلب وہاں آنے کے بعد کچھ کم کر سکتے ہیں سر اور سر ہاں ہاں بیٹری کی گارنٹی رہتی ہے سر کچھ گارنٹی وورنٹی اس کی رہتی ہے کہ نہیں رہے گی

ہاں تو سر میں کس دن آ جاؤں آپ کی دکان پہ

ہاں تو ٹھیک ہے سر پھر بات ٹھیک ہے سر پھر آپ میں ہوں اس حساب سے پھر بات کر دکھاتا ہوں موبائل آپ کو اوکے سر